ہاں میری ایک پسندیدہ کتاب ہے سلطنتِ عثمانیہ جس کو ہم اوٹومن ایمپائر بھی کہتے ہیں اور یہ کتاب جو ہے یہ سچے واقعات پر مبنی ہے